जब बिहार में ज़मीन ख़रीद बिक्री होती है तो बहुत मुश्किल होती है किसी के पास अपनी ज़मीन है तो किसी के पास सरकारी ज़मीन है या किसी किसी की बिहार सरकार की भी रहती है या किसी किसी के पास बाप दादा की है लेकिन उसके पास अपना काग़ज़ नहीं है अपनी रसीद नहीं है या आप ख़रीद भी लेते हैं तो बहुत मुश्किल होती है ज़मीन है किसी की अब ज़मीन है किसी के नाम से रसीद कट गई किसी के नाम से तो बहुत मुश्किल होती है लेकिन और बहुत बहुत बहुतों तो ऐसा देखा गया है कि ज़मीन ख़रीदने के बाद या बेचने के बाद बहुत लम्बा प्रोसेस इसका हो जाता है जैसे कोट में जाकर कोट से जाकर वहाँ से निकलवाना नक़ल निकलवाना काग़ज़ निकलवाना रसीद कटवाना बहुत मुश्किल हो जाती है अब ज़मीन ख़रीदना या बेचना बहुत मुश्किल है पहले के पश्चात अब वैसा नहीं रह गया है गाँव घर में या बिहार में बाप दादा की ज़मीन है बहुत पुराने पु पुराने पूर्वज की है लेकिन किसी के पास अपने काग़ज़ नहीं है किसी के पास अपना नहीं है या किसी के पास यह अपना दाख़िल ख़ारिज नहीं करवाए हुआ है यही सब कहानी रहती है तो अब या किसी कोई कोई ज़मीन ऐसी भी होती है जो ख़रीद ख़रीद लिए या बेच दिए ऊ बिहार सरकार की ज़मीन है तो कोट में जाओ वहाँ जाकर लिखवाओ वहाँ जाकर नक़ल निकलवाओ वहाँ से बहुत मुश्किल होती है काम ख़रीदना और बेचना ज़मीन इसलिए अब नहीं ख़रीद पाते हैं या लोग नहीं ख़रीदते हैं या नहीं बेचते हैं इसी वजह से अरे कोट में जाना वहाँ से करवाना नहीं हो पाता है